हाँ हम भी नुक्स नुस्ख़ों का पालन अच्छे से करते हैं हैं नुस्ख़ों का पालन करने से काफ़ी स्वास्थ्य पर सुधार होता है जैसे नुस्ख़ा का पालन है जैसे अगर सब्ज़ी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उस में एक ब्रेड का टुकड़ा डालने से नमक बराबर हो जाता है उसका आटे बर बराबर हो जाता है अगर कोई दूसरी सब्ज़ी में भी अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो उस में आटे की गोलियाँ बना कर डालने से नमक कम हो जाता है हम इन नुक्स नुस्ख़ों से कई बातें सीखते हैं और हमारे द्वारा कोई कभी कोई खाना बिगड़ जाता है तो भी हम उसे सुधार सकते हैं